मेरा सिद्धु मोसेआला फेवरट सिंगर ऐ ओह्दा इक गाना बड़ा केंट हा जेह्दा नांऽ दो सो पचानूऐ हां ओह् बी बड़ी स्हेई चीज बोल्ली ऐ गेआ हा मगर उस्सै दिन नुआढ़ी डेथ होई किन्नी गी होई ही नत्ती तरीक पंजमा म्हीना दो सो पजानवें नांऽ दा ते उस दिन बी में बड़ा रोएआ माए इन्ना स्हेई बंदा हा इन्ना सच बोल्लियै गेआ फिर बी खट्टियै केह् गेआ ओह् ओह्दे बी पता नेईं केह्ड़े दुश्मन हे बिशनोई बशनाई होर मआए उ'नें सारे रलियै रुलियै उस्सी चार पंज बंदे घेरियै मारेआ कल्ला ओह् बी नेईं ही मरदा हून नेहा सिद्धो मोसेआला आ गेआ ऐ कोई नेईं इं'दा बब्ब आ गेआ हून बापस